है आबौ नों मा मा मैगं दङ अ अ आं बायगोन र आयौ

लाफाखो मुथासेयाव दसथाखा दसथाखा होगोन ना औ

उम मुथायाव दसथाखा आरो जोगोनारा जोगोनारखौलाय मा दाम खालामगोन आबौ फनसास थाखा है एसे खम खालामदो आबौ सलिस थाखा अ आं सलिस थाखायाव लांखायो दे ओमफाय आरो मा मा मैगं दंहैयो अ खुमब्राखौलाय माथो दाम खालामगन अ अ दे लाजोबगोन दे एसे ओ ओ आर लावफ्रालाय लाव दं ना गैया लाव दं ना गैया लाव दे लावखौबो लांगोन दे औ दे जागोन दे जागोन ओमफ्राय आरो मुलाफोरलाय मुला लाइ ओइ मुलाखै एसे खमाव लादो आबौ आहाबो खस्थ दं ना थाइबा थाइबा लादो दे थाइबा अ दुन्दियालाय आर दुन दुन्दिया दुन्दियाखौबो अ अ दुन्दियालाय दुन्दियाबो दं ना आबौ दुन्दिया दं ना गैया दुन्दिया दुन्दियाबो दुन्दियाखो थाइथाम थाइथाम लादो आबौ आहाबो लाभ जानांगौ ना एसे उम उम आर थालेरफोर दं ना गैया आबौ अ दांसेयाव मा दाम खालामगोन नोंसोरलाय थालिरखौलाय

अ थाइब्रै लादो दे आबौ दे इखौबो एसे एसे खम खालामदो आंबो लाभ जानांगौ ना उम ओमफाय मैगं दं ना गैला आबौ मैगं दं ना गैला लाइ लाफाफोर जाखाबाय नालाय लाइ लाफाथ जाखाबाय नालाय आलुफोर गायद अ गरसियालाय गरसिफोर लेस्रा लेस्राबो दङ लेस्राखो मुथा मुथा मुथा थाइथाम दे दे दे लागोन दे अ दे होमबालाय आबौ उम दे दे गाबोन फुङाव लायगोन दे अ दे दे आबौ दे